मैंने कुछ दिन पहले एक इस्मार्टफोन लिया है जिसकी कीमत सोलह हज़ार रुपये थी लेकिन मुझे ऑफर्स में वो ग्यारह हज़ार पाँच सौ का मिला और मुझे उसका वाइट कलर बहुत अच्छा लगा मेरे मोबाइल में दो कैमरे एक फ्लैशलाइट है जिस में की एक कैमरा पचास एम पी पिक्सल है एण्ड दूसरा बहुत प्यारा कैमरा है और तो और इसका वॉल्यूम लेवल भी बहुत हाई लेवल का है और तो और मुझे इसकी इस्क्रीन एण्ड इसके जो फंक्शनस हैं वो बहुत अच्छे लगे मुझे ये मोबाइल बहुत अच्छा लगा इस में एक कैमरा सामने की तरफ़ है जिस से मैं अपनी ख़ुद की फोटो ले सकता हूँ और मुझे ये फोन इतना प्यारा लगा है इसका वाइट कलर है जो हमेशा चमकता रेहता है और इस में के साथ एक कवर भी आया है जो मैंने मोबाइल में लगा लिया है यह मोबाइल मुझे बहुत ही पसंद आया